बालीवुड भारत में डांसर्स खे ॾाढो प्रभावित करे थो छा करे त जेके बि शादियूं थियनि थियूं यां घणई माण्हूं घणई तरह जा कार्यक्रम रखनि था हुन में बालीवुड गाना हलाइनि था हुन ते डांस कनि था अॼु कल्ह वॾा त वॾा पर नन्ढा ॿार बि हिननि ते डांस सिखनि था घणई ॿार यां घणई माण्हूं त पंहिंजो आईंदो बि हिन डांस खे ई हलाइनि था घणेई माण्हूं जेके डांस जा शौक़ीन आहिनि उहे टीवीअ ते पंहिंजो पर्फोर्मंस ॾियनि था ऐं उन में पंहिंजो मुक़ामु हासिलु कनि था घणेई गाना अहिड़ा आहिनि जेके अॼु बि वॼनि था त मन हुन में झूमी पवे थो ऐं पेर थिरिकणु लॻनि था जीअं त ये गलियां ये चौबारा यहां आना ना दोबारा ऐं आय एम अ डिस्को डांसर ॿियो सारा ज़माना हसीनो का दीवाना अॼु मां मुंहिंजी ॻाल्हि थी ॿुधायां थी जॾहिं मुंहिंजी शादी हुई त हुन में लेडिस संगीत ते मां बि ये गलियां ये चौबारा ते डांस कयो हो ऐं हुन खां शादी खां पोइ मां कॉलेज पढ़े रही हुयमि तॾहिं मां हिननि बालीवुड ॻान गाननि ते डांस कयो जेको सभिनि खे हेॾो पसंदि आयो ऐं मुंहिंजो अखबार में बि हुन में फोटो आयो हो ऐं मूंखे प्राईज ॾियो वियो हो कुझु गाना अहिड़ा आहिनि जेके सभी भारतवासियुनि खे पसंदि अचनि था अञा बि उहे गाना जिते जिते वॼन था उते उते माण्हूं झुमी करे पूरी तरह सां मदहोश थी वञनि था ऐं ॿियनि देशनि में बि उन्हनि गाननि खे ॾाढो पसंदि कयो वेंदो आहे